असांजे घर में ॿारनि जी ॾाढी केअर कई वेंदी आहे वधीक त नंढे ॿारनि खे असां ॾाढो ॿ टे दफ़ा ॾींहं में साफ़ु सुथिरो कंदा आहियूं ऐं जेतिरो थी सधे बाहिरि न वठी वेंदा आहियूं ऐं मछरनि खां परे रहण लाइ मछरदानी वग़ैरह में सुम्हारींदा आहियूं ऐं रोज़ छेणे वग़ैरह जो धूप बि कंदा आहियूं उन्हनि ॿारनि खे जीअं कुझु न थिए त उन्हनि खे असां काढ़ो वग़ैरह बि पीआईंदा रहंदा आहियूं ऐं इन्हनि जा कपिड़ा असां डेटॉल में चङीअ तरह सुठे नमूने धोईंदा आहियूं